وعلیکم السّلام بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں جی آپ نے بالکل صحیح جگہ فون کیا ہے میں او ٹی ٹریول سے بات کر رہی ہوں جی ہاں ہمارے یہاں ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہے چاہے وہ منی کار ہو بس ہو یا نارمل کار ہو آپ بتائیے آپ کتنے بک کرنا چاہ رہی ہیں جی جی بالکل ہے جی جی ایک شخص کا کرایہ ہے ایک ہزار تو آپ کے کُل چار سات لوگ ہیں تو اُس میں ہم آپ کا کرایہ پھر سات ہزار ہو جائے گا اور آپ کو جیسے کہ تین دِنوں کے لیے چاہیے تو وہ تین دِنوں کے حساب سے ہر دِن بڑھتا جائے گا اچھا ٹھیک ہے تو آپ اتنا اعتراض کر رہی ہیں تو میں آپ کا ایک ہزار روپیے کم کر سکتی ہوں تو آپ کا کرایہ چھ ہزار ہوجائے گا تو اُس کے حساب سے آپ تین دِن کا اٹھارہ ہزار روپیے دے دیں گی ہمیں

جی جی آپ اُس کے لیے ہم بالکل بے فکر رہیے کیونکہ ہماری دس ٹریول ایجنسی ہیں اور ہم دس فیسیلٹیز پرووائڈ کراتے ہیں اپنے کسٹمرز کو تو آپ بالکل بے فکر رہیے آپ کی جرنی بہت اچھی جائے گی اِنشاء اللہ جی جی ہم ہر طریقے کی سروس پرووائڈ کراتے ہیں اور یہ بھی ہماری ہی سروس کے الگ سے چارج لگتے ہیں ہم آپ کو بالکل جیسے ہی آپ اپنی ڈیٹ فکس بتائیں گے ہم آپ کو واٹس ایپ کے تھرو ساری انفارمیشن بھیج دیں گے اوکے اوکے ٹھیک ہے میں تین تک کر دیتی ہوں بک ٹھیک ہے آپ کی ایک جنوری سے تین تاریخ تک اوکے یا تھینک یو کال کرنے کے لیے بہت بہت شُکریہ مجھے اُمید ہے آپ ہم سے کوئی بھی طرح کی ہیلپ لے سکتی ہیں تھینک یو